हाँ जी आइये वैसे आप कहाँ से आए है देखिये हमारा होटल काफी स्टे के मामले में काफी अच्छी अच्छी जगहों पर प्रसिद्ध है लोग काफी आते हैं यहाँ पर स्टे काफी अच्छी है हमारे होटल कि वैसे आप कितने दिन का स्टे करना चाहेंगे हमारे होटल में हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप एक बार स्टे करेंगे तो आपको तो वैसे ही पता लग जाएगा पर हम आपको सुविधा समझा देते हैं हमारे यहाँ पर कमरों कि दो टाइम सफाई होती है आप दो टाइम सफाई वाला बुला सकते हो आपने कमरे को साफ करने के लिए फिर उसके बाद में आपको हम बाथरूम में ब्रश तौलिये और आपका साबुन हम दोनों टाइम हम आपको नया दे के जाएंगे जब जैसे भी आपको ज़रूरत पड़े आप हमसे मंगा सकते है आपका समान क्या चाहिए आपको हमारे यहाँ का खाना काफी अच्छा है हम लोग बिल्कुल ताजा खाना ही देते हैं हमारे रोज सब्ज़ियाँ ताज़ी आती हैं देखिए वैसे तो हर होटल में न हम देखा होगा आपने चाय कॉफी कमरों में पाउच दे दिए जाते हैं तो ख़ुद ही लोग बना कर पी लेते हैं पर हमारे यहाँ पर ऐसा नी है हमें आप फोन कीजिए हम आपको वो सुविधा देंगे आप हमें फोन करके बताइए चाय पीनी है या कॉफी हम आप के कमरे तक वह बनवा कर भिजवाएंगे वो गरम गरम ही रहेगी आपको उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी आपको सुबह सुबह पोया अंडे उपमा इडली सांभर दोसा यह सब मिल जाएगा क्योंकि यह हल्के खाने होते हैं न अगर आपको इसके अलावा अलग से कुछ खाना है तो आप हमारे शेफ को बता दीजिए वो आपको अच्छे से बना कर दे देंगे और बिल्कुल शुद्ध खाना मिलेगा आपको हमारे यहाँ पर हाँ जी हाँ जी सुबह आप पराँठे आप बता दीजिए हमारे शेफ को आपको अलग से बना कर दे देंगे वह और आपको मक्खन आगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा आप हमारे शेफ को को जैसे जैसे बताएंगे वह आपको वैसे वैसे सारा काम करके दे देंगे आप यहाँ पर वैसे कब तक स्टे करेंगे कितने दिन का आपको स्टे चाहिए यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दिन के खाने का कॉम्बो मिल सकता है और रात के खाने में आप दिन के खाने में सब को सभी चार तरीके कि सब्ज़ियाँ ले लीजिए दो तरीके कि रोटी चावल रायता आपको जैसे पसंद हो आप ले लीजिए और रात के खाने में हम लोग है न आपको चार पाँच तरीके कि सब्ज़ी चार तरीके कि रोटी चावल रायता सब देंगे और आपको है न मीठा भी मिलेगा उसमे दो तरीके का ठीक है